ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں کیسے ہیں آپ ہاں الحمداللہ خیریت ہے

اپنا بھی ٹھیک ہے ہم یہاں پٹنہ سے فون کیے ہیں پٹنہ سے آپ کے یہاں پورنیہ آنا چاہ رہا تھا گھومنے کے لیے اور ہم لوگ پانچ لوگ ہیں ہاں پورنیہ ہم سعید بول رہے ہیں جی جی ہاں تو ابھی ہم راستے میں پٹنہ سے نکل چکے ہیں راستے میں ہیں شام تک پہنچ جائیں گے جی جی بالکل پانچ لوگ ہیں ہم لوگ

ہاں ہاں بالکل ہوٹل ہے گاڑی ہے تو ہوٹل کا کرایہ کتنا ہوگا تین دن کا جی جی بالکل کتنا ہوا تین دن کا جی جی تین دن کا تین دن چار ہزار چار ہزار

ہاں تو کیش کتنے پڑیں گے تب تک لم سم جوڑ کے بتائیے سب ٹوٹل کتنے ہوں گے کتنے دینے پڑیں گے

انیس ہزار انیس ہزار تو انیس ہزار تو بہت بتا رہے ہو انیس ہزار تو بہت زیادہ ہو جائے گا ہاں کیونکہ ابھی ہم یہاں لکھنؤ سے گیے ہیں گھوم کے انیس ہزار میں یہاں لکھنؤ مل جاتا ہے آرام سے تو وہاں سے زیادہ بتا رہے ہو تو ابھی پھر کہاں کہاں گھمائیں گے آپ کچھ جگہ بتائیے ہاں اچھی اچھی جگاہیں

اور اور کوئی گھومنے کی قلعہ ولا اور یادگار ہاں جی جی بالکل

ٹھیک ہے تب تب بھیج دیں گاڑی ہاں ڈرائیور ایک دم ڈرائیور نشہ وشہ تو نہیں کرتا ہے ہاں اگر نشہ وشہ کرتا ہو تو پھر صحیح نہیں ہے ایسے آدمی بھیجیے گا ڈرائیور کو جو نشہ نہ کرتا ہو کیونکہ آج کل ماحول بہت خراب ہے نشہ زیادہ کرتے ہیں ڈرائیور ہاں اس کا خیال رکھیں ہاں ٹھیک ٹھیک سلام علیکم